मछली बनबै छियै तऽ नुनगर हो जाइत छै तऽ ओ कथीसँ ठीक होइ छै तऽ ओ मानि लिअ दही धऽ देली आँटाके गोली बनाकऽ धऽ देली तऽ ओ निमक कम हो गेल मुर्गा बनैली तऽ मुर्गामे निमक कनि जे तेज ज्यादा पड़ि गेल आ मछलीमे निमक ज्यादा पड़ि गेल तऽ कनि दही धऽ दियौ कनि आँटाके गोली बनाकऽ धऽ दहू तऽ ओ निमक कम हो जाइ छै तऽ ओ तऽ सभ परिवार खएबे ने करैत छै ओकरा तऽ न छोड़ि दै छै ओ जँ छोड़ि देतै तऽ जियाने हो जेतै कोनो कोशिश लगाकर तऽ सभ प्राणी खयबे कयली खस्सीके मीट बनयली तऽ खस्सीके मीट बनयली तऽ ओहूमे निमक पड़ि जाइ छै ताहिमे दही धऽ दैत छै अथी अथी गोली बना कऽ धऽ दै छै तऽ ओ सभ प्राणी खयली हरा साग सब्जी लयली खरीद कऽ आलू चाहे कोबी चाहे बैगन चाहे टमाटर ओहिके सब्जी बनयली तऽ ओहिके सब्जीमे निमक उमक पड़ि गेल तऽ ओ निमक पड़ि गेल तऽ ओ सभ प्राणी भले आँटा अथि दही धऽ देली चाहे आँटाके गोली बनाकऽ धऽ देली तऽ ओ फेर खएबे ने आदमी करैत छै किओ तऽ नहि फेकि दै छै सभ कोइ खयबे कयली आ मछलीमे कथी पिसाइत छै तोरी लहसुन मरीच जीरा सभ मसालाके ओहिके माछके लए कऽ अयली तऽ बनयली बना कऽ तऽ ओहिके धोयली धो कऽ तऽ फेर धनियाँ मिर्चाइ लहसुन प्याज धऽ कऽ ओकरा सब्जीके पहिने मछलीके फ्राइ कऽ देली मछलीके फ्राइ कऽ कऽ तब ओहिके सभ मसाला उसाला धऽ कऽ ओकरा भूजि भाजि कऽ तब बनयली फेर भात बनयली तऽ सभ प्राणी खयली आ मुर्गा लयली तऽ मुर्गामे रखाइ छै ओहि लेल लहसुन प्याज धनियाँके कुटकी हरदिके कुटकी मिर्चाइके कुटकी जीरा मरीच तेजपत्ता पँचफोरना ईसभ रखाइ छै तऽ ओ सभ आ गरम मसाला मीट मसाला मुर्गा मसाला रखली तऽ ओ बनयली तऽ ओ सभ परिवार खयली भेल छोटकी मछली हो गेल तऽ ओ छोटकी मछली खरीद कऽ लयली तऽ ओ छोटकी मछलीमे बड़ मेहनत धोअ बनाबऽ पेट पथिया फोड़ऽ तऽ बनाबऽ बना उना कऽ तऽ फेर ओहिके तेलमे धऽ कऽ हरदि सानि कऽ निमक हल्का मारि कऽ ओहिके छानह फ्राइ करह तऽ ओहिके सब्जी बनाबह ओल हो गेलै कोबी लए लऽ तऽ कोभी लए लऽ तऽ तकर मन भेलै तऽ आलू उसनि लेलक तऽ आलू उसनि कऽ आलूकेँ छीलह छील कऽ कोबीकेँ फ्राइ करह कोबीकेँ फ्राइ कऽ कऽ तब सभ मसाला धऽ कऽ हरदि मिरचाइ जीरा मरीच धनियाँके कुटकी मिरचाइके कुटकी मरीचके कुटकी जीराके कुटकी सभ डालि कऽ तऽ सब्जी बनयलक तब ओ खयलक परोड़ रहि गेल तऽ परोड़ लयली तऽ परोड़के फेर कतेक आलुओके आलूके सब्जी बनबै छै तऽ कच्चेवला बनबैत छै कतेक उसनले बना लेलक कतेक रहि गेलै एहिमे लौका तऽ सजमनि लयली तऽ सजमनि लयली तऽ सजमनिकेँ छीलह धोअह तऽ फेर कटली तऽ फेर बनयली तऽ ओ सभ परिवार खयलीह ओहिमे रहि गेलै भिंडी तऽ भिंडीमे होइ छै कि भिंडीके भुजियो बना लेली न भेल तऽ भिंडीके सब्जियो कऽ लेली तऽ ओ बना कऽ तब कोइ रोटिए जरे भेल तऽ रोटिए जरे मन भेल भात जरे भेल तऽ भाते जरे बना कऽ खा लेली अथी दालि भात करैके मन रहल तऽ दालिए भात कऽ लेली रोटी सब्जी करैके मन रहल तऽ रोटिए सब्जी बना लेली आइ कचौड़ी खायके मन रहल तऽ आइ कचोड़िए छनेलै पूरी खायके मन रहैत छै तऽ लोक पूरिए खा लै छै बिहान रहै छै अथी छुछुओ सब्जी रोटी मन केलक नहि रहल साग सब्जी घरमे तऽ लोक छुछुओ खा लै छै ईसभ खा लै छै ओहिमे सभ चीज खयली बनैली सपरिवार रहली ओहिमे रहि गेलै से अरबीके सब्जी हो गेलै तऽ अरबीके लाबह तऽ ओहिके खोइया छीलह ओहिमे नेबोके पत्ता धरह नेबो डालि कऽ धऽ दै छै ओ सब्जी बढ़िआँ लगै छै ओल भए गेलै तऽ ओल लाबह ओहिकेँ ओलकेँ छीलह उसनह बेसन लगाबह ओकर तरुआ छनलक तऽ ओहिके सब्जी बनेलक ओहिके सब्जी बनैलक ओहिमे रहि जाइ छै कतेक आलू होइ छै तऽ आलुके कतेक खोइएवला सब्जी बना देलक आ ओ कतेक भेल तऽ चक्कूसँ छील लेलक ओहिके खोइआ तब ओहिके सब्जी डालि कऽ बनयलक सोआबीन हो गेलै तऽ आलू उबाललक सोयाबीनके तेलमे फ्राइ कयलक तब सोयाबीन आलूके डालि कऽ सब्जी कटलक सीम भए गेलै तऽ सीमके पेड़मे फड़ल तऽ ओहिके तोड़ि कऽ लाबह तोड़ि कऽ तऽ ओहिके नोकी काटह तऽ ओहिमे सँ छीलह तऽ छील कऽ ओहो तेलमे भूजि उजि कऽ आलू प्याजमे धऽ कऽ तऽ ओ बनयलक ओ खयलक घिउरा हो गेलै तऽ घिउरा पेड़मे फड़लो चाहे नहि फड़लो तऽ खरीद कऽ लाबह तऽ घिउराके छिलनासँ छिलनासँ छील दहू प्याज धऽ दहू तेल धऽ दहू भूजि दहू ओ खाउ तऽ कतेक बेस्ट लगैत छै पालकीके साग भऽ गेलै तऽ ओ पिठिया जाउ तऽ कए रुपैए दैत छै भाइजी तऽ दस रुपैए चाहे पाँचे रुपैए तऽ ओ खरीद कऽ लए अयली तऽ ओ खरीद कऽ लैली तऽ बढ़िआँसँ सागकेँ तोड़ि ताड़ि चूनि चानि कऽ बनयली धोयली तब जा कऽ ओकरा तेल प्याज धऽ कऽ तब बनयली आब गहूँमके रोटी जरे खाउ चाहे मक्कइके रोटी बना कऽ खाउ आ चाहे दालिए भातपर अहाँ भूजि कऽ खाउ फेर तऽ लोक खाइ छै आँय हाटे बाजार जे जाइ छै आ महँग साग सब्जी दैत छै तऽ आदमी नहि कीन कऽ लबै छै कीन कऽ लबै छै कइ लए दस गो परिवार हइ घरमे तऽ महँगे देतै तऽ केना नहि लऽ कऽ अयतै लए कऽ महँग चाहे सस्त लऽ कऽ आदमी खाइत छै जरूर खाइत छै ई नहि से ओ आइ नहि कीनलै तऽ हम आइ नहि किनली आँय दोसरके देखादेखीसँ बहिन दोसर देखादेखी करतै तऽ ओ दोसरके आढ़ा हिस्सी करी नहि करी अपना वास्ते करी अपना वास्ते चली केना घर चलतै केना परिवार चलतै केना अथी होतै से अपन दिमागसँ ओ काम करतै